आं आंनि फिसाजो एबा बिनानावखौ जेसेबां हायो गोजौ थाखोसिमहालागै फारयनानै गावनि सिनायथिखौ गाव लाजानो लुबैयो मानोना गोजौ थाखोसिमहालागै फरायनानै बियो गावखौ गावनि आथिङाव गावनो गसंथानो हानाय जानायखौ आं लुबैयो आरो लोगोसेनो मोजां सोलोंथाइ लानानै एबा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ लानानै गावनि आयथिंआव गाव गसंनायजों लोगोसे गोग्गो सोलोंथाइजों गावखौ आबुङै सासे समाज सिबिसुलि हारि सुबिसिलि आरो गावनि नखर गावनि गासै बाइ बाहागिफोरखौ मोजाङै अननो मोजाङै जोथोन लानो आरो मोजाङै गोनांथि समावहाय हेफाजाब होनो हानाय बायदि सासे गोग्गो सुबुं जानायखौ आं लुबैयो इतसा खालामो आरो गोजौ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि आयथिंआव गावनो गसंथानानै गुबुननि सायाव सोनाराजासेनो गाव थांनानै थानो हानाय खाबुखौ लानायखौ आङो लुबैयो मानोना गावनि आयथिंआव गाव गसंथानो हानाय जायोब्ला गावखौ आरो गावनि नखरखौ जोथोन लानाय आरो नायनायनि गेजेरजों गावनि बाय बाहागि गावनि गामि आरो गावनि समाजावबो गोनांथि समावहाय गुबुनखौ हेफाजाब होनो हानाय गुबुनखौ अननो हानाय बेबायदि खाबुखौ मोननो हायो जेब्ला सासे हिन्जाव एबा सासे आयजोआ गावनि आयथिंआव गाव गसंथानो हायो अब्ला गुबुननि सायाव सोनारा जासेनो गावनि गासैबो मावनो गोनांफोरखौ एबा गावनि गोसो बायदियै गावनि नखरखौ गावनि बिमा बिफा गावनि समाजखो गावनि बाय बाहागिखौ हेफाजाब होनो हानाय खाबुखौ मोननो हायो बेनिखायनो आंनि बिनानाव एबा आंनि फिसाजोखौ आङो गोजौ सोलोंथाइ लानानै गावनि आयथिंआव गावनो गसंथानो हानाय जानायखौ आङो लुबैयो जाहाते गुबुननि सिङाव थानो गोनां जाया आरो गुबुननि सिङाव थानानै गुबुननि बिथोन बायदियै एबा गुबुननि दैदेननायनि सिङाव थानो गोनां जायालासिनो गावनि मान सम्माननि गेजेरजों गाव खर' दिखांनानै जाहाथे समाजाव थांनानै थानो हायो गुबुनखौ हेफाजाब होनायनि गेजेरजों बिनिखायनो आंनि फिसाजो एबा बिनानावखौ आं गोजौ सोलोंथाइ लानानै गावनो गाव आइथिंआव गसंथानानै गावजों लोगोसे गुबुनखौ हेफाजाब होनायनि खाबु मोनजानायखौ एबा बेबायदि जानायखौ आङो इतसा खालामो सासे हिन्जावनि फरायनायनि बाथ्राफैबा माखासे समावहाय माखासे हिन्जावफोरा सोलोंथाइ लानायाव माखासे जेंनाफोरनि मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो माखासेफोरा गोरलैयैनो माब्लाबा समावहाय सोलोंथाइ लानो हानायखौबो जोङो नुनो मोनो फ्राय हिन्जावसानि नखरफोरावहाय रांखान्थियारि बिथिंआव गोग्लैसोनाय बेबायदि नखरफोराव माब्लाबा समावहाय गोबां हिन्जावफोरा सोलोंथाइ लानायाव जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जानायखौबो जोङो नुनो मोनो लोगोसेनो सोलोंथाइ लानायावहाय थांलाय फैलाय खालामनाय एबा माखासे फरायनाय बिथिङावहाय असुबिदा जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो लोगोसेनो हिन्जावफोरनि फरायनाय बिथिङावहाय आथिखालाव बेफोरबायदि माखासे जेंनाफोरा दङब्लाबो नाथाय हिन्जावफोरा सोलोंथाइ बिथिङावहाय आथिखाल मुगायाव गोबां जौगालांनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौ माखासे जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जायो थेवब्लाबो बेफोर गासै जेंनाफोरखौ सहायनांगौ जायोब्लाबो गोबां हिन्जावफोरा गोबां आइजोफोरा आथिखाल मुगायाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइफोरखौ लादों लोगोसेनो जोंनि समाजनि मोजां खामानिफोर मावनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों